नमस्ते जी सनाओ रुबी जी बधी सकदी तरीक बधाने शा पैह्लें तुस मी सनाओ केह् समस्या ऐ तरीक की बधानी ऐ अच्छा एह् मराह्ड़ा कुत्थै पेआ अच्छा ते एह् मराह्ड़ा केह् धार्मक स्थल ऐ जां राजनीतिक स्थल ऐ जां जां कुतै अच्छा ते को को कोह्के जि'लै पौंदा रुबी कोह्के कोह्के पास्सै पौंदा एह् उधमपुर च पौंदा एह् जां घोरड़ी च पौंदा उधमपुर आह्ले पास्सै पौंदा अच्छा तुस गेदियां हियां भी तुसें उत्थै जाने दे चक्करें च अपनी असाइनमैंट मिस्स करी ओड़ी ऐह्नी

अच्छा ते भी ओहो ते तां करियै होई'ई ते चलो तुस इक कम्म करो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते तुस इक कम्म अच्छा तुस इक कम्म करो कल तुस आओ थुआढ़े कन्नै होर बी जिन्ने विद्यार्थी हैन सभनें गी लेइयै आओ ते जेह्की थुआढ़ी ओ असाइनमैंट न उ'नें ई बी लेआओ ते अराम कन्नै बाह्र दो घैंटे प्रतीक्षा करेओ उसलै साढ़ी मीटिंग चलनी ऐ पर कोई गल्ल निं अस थुआढ़ी ओ ओह्दे पर ध्यान देगे ठीक ऐ पूरा ध्यान देगे अस उस्सी सब्मिट करना प्रयास करगे ते तुसें पर होना एह् ऐ कि तुसें दो घैंटे बाह्र वेट करना पौना ऐ ठीक ऐ और मिगी मेद ऐ जे तुस वेट करी लैह्गियां बाह्र बेहियै ठीक ऐ ते डाकोमैंट इक आधार कार्ड लेई आएओ इक मार्कशीट लेई आएओ दस्समीं दी बारह्मीं दी ग्रैजुएशन दी हून तुसें जेह्कियां मिकी असाइनमैंटां सब्मिट करानियां न ओह्दी बी मार्कशीट लेइयै आएओ कीजे ओह् बड़ी लाजमी ऐ ठीक ऐ ओ एह्दे आस्तै लाजमी ऐ कीजे तुस पैह्लें गै लेट ओ अगर तुस लेट नेईं होंदे तां इ'नें सभनें चीजें दी कोई जरूरत नेई ही ठीक ऐ अच्छा थुआढ़ा पैनकार्ड नेईं नेईं अधार कार्ड रुबी जी जेह्का होंदा निं ओह् ग्रांऽ दा शैह्रा दा जिसलै इक बारी बनी जा ओह् तुस जित्थै मर्जी र'वो ग्रां र'वो शैहऱ र'वो अंदर र'वो बाह्ऱ र'वो ठीक ऐ ओह् चलदा ऐ ओह्दा कोई समस्या निं ऐ ओह्दी परेशानी निं करो तुस जेह्के जेह्के इक बेसिक डाकोमेंट होंदे न तुस ओह् लेई आएओ थुआढ़ियां असाइनमैंटा अस राम कन्नै सब्मिट करी ओड़गे कोई समस्या आह्ली गल्ल निं ऐ ठीक ऐ